नमस्ते नमस्ते जी हाँ बाल कटवाना है बाल कटवाना है फ़ेसियल करवाना है

बोलिए अच्छा कितना पैसा लोगी आप अच्छा और फेसियल का अरे कुछ कराना है ना हाँ तो आप पैसा बताएँगी तब ना

एक सौ बीस रुपये छोटी लड़की है हमारे पास तो उसी के बाल भी कटवाना है

कितना पैसे लेंगे आप चलिए ठीक है अच्छा थोड़ा थोड़ा थोड़ा कम करिए हमारा जी थोड़ा कम करने दें थोड़ा कम भाई पैसा वैसा देख के समझ के बताइए ठीक है जी जी हाँ करने का कितना पैसा लेंगें आप बहुत ज्यादा बता रही हैं जी बहुत ज्यादा है

चलो अच्छा देखते हैं दीदी जी हम बताते हैं नमस्ते